असां जे थाणे डिस्ट्रिक्ट में जाम कुझु ठहंदो आहे ख़ास करे त गंडेरियूं उहे कीअं न किसान पोखे छॾे ॾीन्दा आहिनि पोइ जॾहिं ठवंदो आहे पोइ मस्त विकामजंदो आहे गर्मीयुनि में असां मस्त लय सां हुन जी जूसयूं पियंदा आहियूं हुन खे रुखो खाईंदा आहियूं मज़ो ईंदो आहे जाम खाईण में पीयण में हुन जी जूस गर्मीअ में मस्त थदी थदी मिठी मिठी आहा